ہاں جی میں بالا جی سے بات کر رہی ہوں اچھا آپ کو کرشما راوت کا میک اپ کروانا ہے ہیں ہیں جی اور کیا کروانا ہے اچھا اچھا جی کب کروانا ہے میم آپ کو جی سولہ تاریخ کو کس ٹائم مارننگ ایوننگ

آپ کو مارننگ میں کروانا ہے

کرشما راوت جی کا میک اپ کروانا ہے آپ کو تھریڈنگ کروانی ہے اینڈ فیشیل کروانا ہے آئی ایم رائٹ جی جی تو میم آپ کو وہ تو آپ کو پتا ہوگا نا آپ کو مارننگ میں کروانا ہے یا ایوننگ میں کروانا ہے جی جی میم ہمارا پارلر میم میم تھرٹی سکس تھاؤزینڈ جی میم آپ تھرٹی فور تھاؤزینڈ دے دینا

جی جی جی جی میں آپ کا بالکل میں آپ کی بالکل کرشما راوت جیسا ہی میک اپ کروں گی آپ کا جی جی جی جی جی جی ضرور ضرور آئیے جی جی اوکے اوکے اوکے باریک اور اچھی شیپ دینی ہے نا ٹھیک ٹھیک پکا